हेलौ आं दहाय नोंसिनि हटेलनिफ्राय जाग्रा अरदार खालामदोंमोन सिकेन सावमिन नाथाय दाबो सौफैयासै माथो आमफाय आंना नोन जि मिनिटआवनो सौफैगोन होनदोंमोन नाथाय बे थाइमाव सफैयाखै दा मा खालामनो खेनसेल खालामसै बुस्थुखौहाय